अ हेल' ओ नोंसिनिथिंजाय दैया मोजांना अ जोंनिथिंजायनिया बारा मोजां नङा आखाइफोरनिआनो बे आयनफोरा बारा खारबांनो नागिरा बारा मोजां जाया नोंसोरना सराब्लाबो लोंजागोनखोमा लाय उम फिल्टारखौनो खेबनै सरनांगौ अ गासैखौबो सरनानै ओ सरनानैसो सुजोबनांगौ लोंनायखौथ' खेबनै फिल्टार खालामनांगौ होमब्लासो लोंजायो इखोबो सरनानैसो सब सुजोबनांगौ थोरसिफोराबो नङाब्ला आयन जानानै थायो सरनानै सुवाब्ला दैमाया दङ थेवबो थांलानो दैमाथिंजा मानसिफोरा गाथोना गैलाना उम नोंसिनिथिंजाय दैमा दं नामा अ अ नोंसिनिथिंजाय जोंनिया दंखलनिफ्रायसो लायो दैखौ जोंनिथिंजाय दैमाफोराबो मोजां नङा फख्रिफोर दंना गैया नोंसिनिथिंजा दै मोजांनि अ फुख्रि फुख्रिनिफ्राय फैनाय दैया माबायदि नोंसिनिया अ दै फुंखानिखौ सरालासिनो लोंनो हागोन ना हाया अ नोंसानि न'आव सरलायगोन ना सरलाया अ

दे होमब्ला नोंसानिथिंजा माब्लाबा थांब्लाथाय आङो दैमाखो नाहैगोन दोन्दो